हा मां स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक जो इस्तेमालु कयो आहे मूंखे सीडीअ में और स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक में घणो ई फ़र्क़ु नज़र आयो आहे पहिले असां जंहिंजी सी डी वठंदासीं सिर्फ़ु उहे ई गाना ॿुधी सघंदासीं ओतिरो ई इस्तेमालु करे सघंदासीं ऐं सेट स्पॉटिफाई एप्पल स्पॉटिफाई एप्पल म्यूज़िक में असां जेको बि जेॾीमहिल बि जिते बि चाहियूं ॿुधी था सघऊं इन लाइ असांखे कोई सी डी जी ज़रूरत न आहे इन में कोई लिमेट न हूंदी आहे कोई गाननि जी लिमेट न आहे जेतिरी बि गाना चाहियूं ॿुधण ॿुधी सघंदा आहियूं और पहिले सी डी वठण लाइ हर गाने जी सी डी अलॻि हूंदी ख़ुशीनि जे गाननि जी सी डी अलॻि हूंदी दुखनि जे गाननि जी सी डी अलॻि हूंदी हुई गीता जी भगवत कथा सभिनीनि जी हर प्रकार जी अलॻि अलॻि हिकु सी डी हूंदी हुई लेकिन स्पॉटिफाई म्यूज़िक और एप्पल म्यूज़िक और ईअं सभु जेके ऐप आया आहिनि इन में हीउ हिक ई ऐप में असां हर प्रकार जी म्यूज़िक गाना सभु कुझु ॿुधी सघंदा आहियूं जंहिं में असांखे हर चीज जी बचति थींदी आहे